भारत में भोजन बनाने बनाते हैं जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी सुबह में बनाते हैं शाम को सब्ज़ी रोटी बनाते हैं खाने दाल चावल रोटी भारत में लोकप्रिय खाना है जो सब बहुत लोग पसंद करते हैं और हम लोग अपने बच्चे के लिए भी टिपिन बनाते हैं तो कभी कभी वह बोलते हैं कि मम्मी यह बनाओ तो पराँठे बनाते हैं नहीं पूड़ी बनाते हैं पास्ता उस्ता भी बनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है इसलिए बना देते हैं और हफ़्ते में कभी कभी मछली या कुछ भी बोलते हैं चिकन उकन बनाने के लिए तो हफ़्ते में वह भी बन जाता है वह भी खाते हैं और उसमें मसाला डालने के लिए जैसे दाल बनाते हैं तो उसमें पहले कूकर में पानी रखते हैं एक लीटर उसमें दाल धो कर डालते हैं और उसमें हल्दी पाउडर डालते हैं नमक डालते हैं और डाल के उसको ढक देते हैं हो जाता है फिर चावल भी बनाते हैं तो चावल पहले पानी डालते हैं फिर चावल धो कर डालते हैं फिर प्रेसर कूकर में रखके चालू कर देते हैं तो पक जाता है रोटी भी बनाते हैं पराँठे भी बनाते हैं और सब लोग बनाते हैं और उसमें म सब्ज़ी बनाते हैं तो जैसे गोभी की सब्ज़ी बनाना हो तो मार्केट जाते हैं तो मार्केट से गोभी खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको पहले धोते हैं फिर काटते हैं तो फिर मसाला मसाला डालते हैं उसके बाद सब सब्ज़ी बनाने के लिए तेल डालते हैं उसमें जीरा उरा का तड़का मारते हैं फिर गोभी और आलू को डालते हैं उसको अच्छे से पहले तेल में फ्राई करते हैं फिर उसमें मसाले डालते हैं जैसे गर्म मसाला अ धनिया पाउडर हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर डालते हैं फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको पका लेते हैं तो फिर बनाते हैं ऐसे बनता है सब्ज़ी और गोभी और उसके साथ पराँठे भी बना लेते हैं तो आटा गुँथते हैं बनाते हैं और

आलू पराँठे बनाते हैं तो उसमें आलू पहले उबालते हैं उबालने के बाद उसको मैस करते हैं मैस करने के बाद उसमें मसाले उसाले नमक उमक सब कुछ डालते हैं डालने के बाद तो उसको बना ते हैं फिर तेल से उसको ऐसे सिकाई करते हैं फिर बच्चों को बोहौत अच्छा लगता है आलू के पराँठे वह लोग बहुत पसंद से खाते हैं